गाँवमे से अखन ताहि दिनके जे हय अखन गाँवमे आएल छलै राम सुरत अबैत छथि हुनको सुनैत छी तऽ पहिने तऽ बहुत घटना घटना बात सभ छलैया मगर आब सुनैत छी ओहो सभ तऽ आत्मा खुशी रहैया आत्मा बहुत बढ़िआँ रहैया जे डी एम अबैत छथि किछु बजैत छथि ओ सुनि कऽ मन खुशी होइए आत्मा खुशी होइया जे हँ बाबू सभ छथि बाबू सभ इएह देखू जे अखन एतेक कऽ रहल छथि एतेक कऽ कऽ लोककेँ सुना रहल छथि एहिठाम ब बड़ी पोखरिमे एकटा हाइ इसकूल अबैत छथि तऽ हाइ इसकूलमे सुनैत छी तऽ जाइत छी दौड़ल सुनऽ जे हँ ई सभ सुनब तऽ मन खुशी रहत बहुत बहुत आब उत्तम कयलनि हँ तऽ उत्तम कऽ कऽ हम सुनि रहल छी तऽ बहुत खुशी आत्मा हमर रहैया आत्मामे कखनो हमर अथी नहि छी जे कहैत छी चलू जहाँ से एहि सभकेँ बारेमे सुनैत छी जे हँ आइ सुनलहुँ जे डी डी एम अबैत छथि आइ सुनलहुँ नितिश अबैत छथि तऽ आइ फल्लाँ अबैत छथि दौड़ैत छी जे जाइत छी ओहिठुमा तऽ ई बात सुनैत छी तऽ खुशी आत्मा होइए ई सभ आब उपलब्ध भेल हँ बढ़िआँ भेल हँ तऽ खूब खुशी खुशी छी एहि सभमे कओनो हमरा अथी